कोंकणी लोक आपले उत्सव वेगवेगळे पद्दतीन सादर करतात चवथीक घुमटांच्या तालार आरती म्हणटात फुगडी घालतात मागीर शिगम्याक घुमटांचेर वेगवेगळे खेळ करतात गोफ विणटात मोरूले करतात ओसय ओसय करून नाचतात तालगडी मारतात वेगवेगळे घुमटाचेर नाच करतात देखणी नाच आसा मांडो आसा दुलपदां आसा हाजे शिवाय तियात्र करतात कांतारां म्हणटात नाटकां करतात भजनां करतात अशीं कितलेशेंच कोंकणी लोक आनी आमचे जे पळय खेड्यांतले लोक आसतात वा रानांत रावपी जे लोक आसतात तांचे हाचे शिगम्याचे प्रकार वेगळे आसता शहराचे सायडीन किंवा गांवचे सायडीन शिगम्याचे प्रकार वेगळे आसतात प्रत्येक समाजाचो आपलो सण सादर करपाचे वेगवेगळे वाद्यां वाजोवपाची आनी मेन म्हणल्यार कितें घुमटां धोल शमेळ पकवाज अशीं वाद्यां वाजोवन भजनां करतात आरती म्हणटात